बताइए के बाइक के दस पर्सेन्ट ऑफर में चल रहे हें अभी सत्तर हज़ार की बाइक मिलेगी पन पन्द्रह हज़ार और किस्त मन्थली की किस्त रहेगी तीन हज़ार अभी अभी ऑफ़र में अगर बुकिन्ग करना है तो अभी कर सकते हो जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक है थैन्क यू बाइ बाइ